अहाँ टेन्टवला टेन्ट ठीक टेन्ट डी जे वला छी ने तऽ हमरा आओरकेँ चाही शादी शादी छै हुँ

तऽ एक एक नवम्बरकेँ अहाँके अथी एक नवम्बर दुइ हजार चौबिसके अहाँके अथी खाली अछि ने अहाँके साटा नहि भेल अछि ने साटा नहि भए सकै छै दोसराठाम अहाँ गछि लेने छिए ने तऽ तऽ हमरा अथी दुइ गो डी जे चाही आओर चटाइ आओर चाही बिछबैके लेल आओर कुरसीसब कुरसीसब कुरसीसब चाही आओर मड़बा जेना मड़बा नहि सजबै छै अहाँके तऽ एकरा ले किछु फूलोसब चाही तऽ अहाँलग मिलि जाएत ने अच्छा तऽ तऽ कि कोना कि कोना लेबै

तऽ ठीक छै तऽ हम अहाँसे ई पुछि लेलहुँ हँ अपन भाइसे बड़का भाइसे पुछि लै छी तऽ अहाँसे हम बात करै छी तऽ से हम समान से समान मिलि जाएत ने किछु किछु समानमे किछु कम नहि हेबाके चाही तऽ आओर ओ परदावला परदा आओर मिलि जाएत ने जेना पण्डाल बनै छै से आओर किछु आदमिओ चाही हमरा खाना खिएबैके लेल सेहो मिलि जएतै कि नहि तऽ हमरा चाही कमसे कम दस दससे बारह आदमी चाही तऽ हमरा एक एक नम्बरके चाहै छी चीज ई मिलि जाएत ने एक नम्बरके मिलि जाएत ने सब एक नवम्बरकेँ हमरा सब उपलब्ध चाही तऽ ठीक छै तऽ तऽ अहाँ नहि मड़बा सजाबैके किछु कच्चा फूल मिलि जाएत या किछु अथीवला फूल मिलत बाजार मका जेना तऽ हमरा कच्चा फूल चाही तऽ कच्छा फूल कच्चा फूल कतऽ मिलि जाएत अहाँकेँ हमरा ई तऽ ई हमरा उपलब्ध कराके हमरा हम कच्चे फूलसे मड़बा सजाएब तऽ ई मिलि जएबाक चाही ठीक छै ठीक छै अहाँकेँ हम कहि देब ठीक